हाँ हाँ मैंने पर्यटकों के साथ बातचीत की है उन्हें उनके लैंग्वेज को समझना सीखा है और मैं एक जगह गई थी महाकाल कोरिडोर वहाँ का लोग जिसमें मैंने विदेशी विदेशी व्यक्तियो को घूमते हुए देखा है उनसे बातचीत की है और उन्हें मेरे बारे में बताया उनके बारे में जाना और उनके लैंग्वेज को समझा और कुछ अपने अपने भारत के बारे में बताया और अपने अब मेरा स्थान बताया और मालवी लैंग्वेज के बारे में बताया जो उनको समझ में नहीं आ रही थी बट धीरे धीरे समझ में आने लगी और हमने बातचीत की उससे हमें पता चला कि उनकी लैंग्वेज अलग है और वो कहाँ वो कहाँ रहते हैं उनके बारे में बताया और वहाँ का लोग बहुत पहले का स्थान है और वो अब जो अभी जो बना है वो पहले की वहाँ का लोग की कॉरिडोर इतनी बड़ी नहीं थी छोटी थी अब बहुत बड़ा स्थल बन गया है वो और वहाँ बहुत अधिक अधिक से अधिक लोग दर्शन करने जाते हैं और हमें पर्यटक पर्यटकों के साथ बातचीत किए उन्होंने उन्होंने जानने में थोड़ा मुश्किल लगा बट हाँ थोड़ी बहुत उनकी लैंग्वेज समझ में आई मुझे और वो वहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है और वहाँ वहाँ भोलेनाथ भी बहुत हाँ भोलेनाथ का मंदिर है जहाँ इनके नाम से वहाँ का लोक बना है और वहाँ बहुत सी सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई हैं जैसे कोई कोई व्यक्ति चलने में बहुत मुश्किल होती है वो बड़ा है और सब जगह सब जगह का स्थान देखना हो उन्हें किस किन्हीं व्यक्तियों को उनके लिए वो फ्री की गाडियाँ भी लगाई हुई है जिन जिनसे वो आसानी से दर्शन कर सकें और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और मैंने जाना है कि वहाँ वहाँ जाना भी चाहिए और अधिक से अधिक लोग प्रयास करते हैं वहाँ जाने का और हमें भी जाना चाहिए